हेलो हँ

हूँ अहाँके घूमऽके अइ नेपाल

हँ हँ

ठीक छै अहूँ आउ हम अहाँकेँ घुमा देब ठीक छै अहूँ आएब जल्दीसँ जल्दी अहूँ आउ कहिया अबैत छियै हाँ हँ दरभङ्गामे मतलब एगो पेन्टिङ्ग छलै बड्ड ओहि से फेर आब मिथिला आवाज फेमस भेलऽ

हँ बहुत्ते सारा माइ मन्दिर छथिन बहुत चीज छथिन आओर ओत्तऽ ने सबगोटा बढ़िआँसँ मतलब आउ ने बहुत मन लागत आएल छियै घूमऽ ठीक छै हम आबैत छी ठीक छै ठीक छै हमहुँ आबैत छी एहि मन्दिर सब खुलल रहैत छथिन ने जहन तहन मन्दिर सबजे छथिन मधुबनीके आ ओत्तऽ छथिन ने दरभङ्गामे श्यामा माइ मन्दिर ओ खुलल रहै छथिन ने हँ ई अपना दरभङ्गामे भी मिथलामे ने बहुत हर जगह बहुत जगह घूमऽबला छनि जेनाकि अहाँकेँ चमुण्डा स्थान भऽ गेल दरभङ्गा श्यामा माइ मन्दिर भऽ गेल कटरामे श्यामा माइ मन्दिर जा कटरामे अथी भऽ गेल कथी चमुण्डा माताके मन्दिर अइ एहिठाम एतऽ फेर तब भैरब स्थान अइ बहूत घूमऽबला बहूत जगह है अपन सबके आउ अहूँ आउ हमहूँ आबैत छी अबि जाउ ने अभी ठीक छै ठीक छै ठीक ठिक छै राखैत छी हमहूँ